हय व्हिडियो कॉलींग म्हणटा तो आमचे सदांच आसता व्हिडियो कॉलींग म्हणटकूच आमकां व्हिडियो कॉन्फ्रन्सींग म्हणटा ती आमकां कोवीड टायमाची म्हाका याद येता कोवीड टायमान आमी आमचो क्लासरूमान बीन आमी वचनासले सो आमची ऑनलायन जाताली जो गुगल मिटाचेर आमी व्हिडियो कॉनफ्रन्सींग करताले तेन्नाचे दीस म्हणटा ते सामकेच वेगळे तेन्ना आमी सगळीं फ्रेंड्सां एके जागयार बसतालीं व्हिडियो ऑन करतालीं आनी सोडटालीं सगळीं जाणां न्हिदतालीं स्टडी कोण करिनासलीं ते दीस आमचे वेगळेच आसले आमकां इतली मजा येताली पूण आमकां मागीर त्या आमच्या पेपराचेर तेजो प्रभाव दिश्टी पडलो ती वेगळी गोश्ट बट व्हिडियो कॉलांत आमचे खुबशे हे जाताले आतां व्हिडियो कॉल म्हणल्यार हांव म्हाजो एकटो फ्रेंड फॉरेनाक रावता दुबय रावता तो तेका आतां आमी मेळपाक दुबय वयपाक शकना तेका हांव आतां विकली एक फावटी कॉल करताच आनी व्हिडियो कॉल म्हणटकूच फेस टू फेस तेजे एक्सप्रेशन तेजे हेयरकट तो कितें चेंज जाला ते आमकां दिसता पडटा सो आमची कन्वर्सेशन आनी हेर काय बरें जाता सो तेज्यांत आनी क्लासींत आनी आमचें उलोवपाक गेल्यार गुगल मिटाचेर ते क्लासरूम जाताले तेजेर सुद्दां आमकां खुबसो फरक पडटा टिचर आमची फुड्यान नासली जर पूण सुद्दां आमकां तिजो ती आमच्या फुड्यान आसा अशी दिसताली तेचें आतां डिसलायक म्हणलें जाल्यार कितें म्हणपाचें डिसलायक म्हणल्यार अशें व्हडलें कांय ना बट आमी आतां थोडे आतां सायबर क्रायम जाता पय तेजेर आमी उलोवपाक शकता चडशे आतां प्रायवेट मुवमेंट आसा जे हेच्या गर्ल फ्रेंड आनी बॉय फ्रेंडा मदीं ते लीक जाता व्हिडियो कॉलाचे मिसयूज जाता थोडे जाणां आपले इच्छा पुरी करपाक दुसरें कितें कितें करता आनी ते व्हिडियोज आनी तेंचो जो सिन्स आसा ते लीक जाता व्हिडियो कॉलाचे आनी मागीर खुबशे इश्यू रेज जाता अशें तरेन खुबशीं प्रोब्लमां फेस जावपाक शकता तेजी बेनिफीट्स म्हणल्यार कितें लायकी कितें आसा तेंच्यो की व्हिडियो कॉलाचेर आमकां फुडलो मनीस आमचेच वांगडा आसा कसो दिसता आमी तेज्या वांगडा उलयता तेजो आवाज आयकोपा शकता आनी मोस्ट इम्पोर्टंट आमी तेका पोवपाक शकता की तो आमच्या फुडें आसा म्हुणोन आनी हेर तरेन आमकां तो तेजे एक अलग अनुभव महसूस करता आमी की तो आमच्या फुड्यां आसा म्हुणोन आनी वेगळोच इमोशन फील जाता व्हिडियो कॉलान आनी व्हिडियो कॉलान ही म्हणटा ती लायफ आमची खूब मजा करून ठेयला एक व्हिडियो कॉलान आमी फकत एकट्याच वांगडा न्हू आमी खुबश्या जाणां वांगडा मल्टीपल व्हिडियो कॉल्स करपाक शकता व्हिडियो कॉनफ्रन्सींग करपाक शकता तशेंच आमी खुबसो उपयोग करपाक शकता व्हिडियो कॉलाचेर व्हिडियो कॉलार आमी फुडलो मनीस कितें करता कशें करता हांव कोवीड टायमार भायर आसलो तेन्ना म्हाका रांदपाक कळनासलें आनी मम्मीक हांवेन तेन्ना व्हिडियो कॉल केलो व्हिडियो कॉल करून मम्मी ते सायडीन आमचे घरा आसता थंय रांदताली आनी हांव पणजे आसलो तेन्ना हांव थंय रांदतालो सो मम्मीन म्हाका दाखयलें की कुकरान कुकर कसो लावप नुस्तें कशें भाजप हें सगळें हांव थंय शिकलो व्हिडियो कॉलाचेर मम्मीक पयतालो आनी हांव थंय करतालो व्हिडियो कॉलान म्हाका खूब फायदो जालो कोविडाच्या टायमार हांव तेंका मेळपाक तर पावोनासलो बट हांव तेंचे वांगडा व्हिडियो कॉलाचेर सदांच उलयतालो आनी म्हाका म्हाजी लोन्लीनस जी आसली एकठावपण दिसतालो म्हाका तो कमी जातालो फुल्ली कमी जायनासलो बट म्हाका खूब हॅल्प केली तेंच्यांनी की बरें दिसपा खातीर